मा खालामनो जोङो दा दै जानाय अर जानायफ्रा जेराव नख'राव जायनाव दैखर दं दैखरआव मैला जायोब्ला माबायदि साफा खालामनांगौ माबायदि माबा गाज्रि खालामनांगौ बेफोरखौ जोंनाव एसे एनै दंखाजोबसै दा बाइसान्सआव एम्फौ एनला जायोबा सुनै आलुवा खौ दोनहरनांगौ दोनहरनानै जेब्लानाखि दोनहरोब्ला एम्फौ एनलाया साफा जायो थैनानै जेराव जेला दैया खावो होमब्ला बे मैलाया जेराव बाल्टिंआव फैयो दा बेफोरबायदि खालामनानै जायो आरो जों बेहाय बेनि गेजेराव दा दमख'लफोरनिबा मारामफोर जायोब्ला माबा जायोब्ला एसे मुलिफोर बा खावखांनानै मुलिफोर माबाफोर होनानै जायो आरो बेफोरखौनो मोजाङै मोजां खालामनानै जायाबाथ' गाव गावनि नख'रानो गावबा गाव सेस जागोन नालाय दा न'थाम नब्रै जायो सोरबाया सोरबा न'खरा सोरनाबा न'नैजों जायो सोरबा न'सेजों जायो दा बेफ्राव जोङो बिदिनो खालामनानै जायो दा बिदि खालामाबाबो जेराव गथ'फ्रा बेमार जानायनि साफिनाय मोनसे माबा जालाङो आरो गेदेरब्लाबो बिदिनो

बिदि जायो आरो दा बिदिनि थाखायनो दा मैलाखौ दैनि मते दैआनो देरसिन नालाय आरो दै नङाबानो थांनानै रावबो थांनानै थानाय राहा गैया दा बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां फोसाबनानै जोङो जायो आरो दा गथ'फ्रा गथ'फ्रा दै नङाबानो थांना थानो हाया ओंखाम सं ओंख्रि सं जेखि माबा जाया गासिबो दै नङाबानो जाया बिनि थाखायनो दा दैखौ बबे जायगाना न'खरना माबादि मैला जादों माबादि मैला जायाखै दा बेफोरखौ जोङो गाबा गाव न'खराव गावबा गाव मेडिसिन मोनसे होनानै जायो दा दैख'रावब्ला बिदिनो मैलाफोर माबाफोर जादोंब्ला मैला जायोबा पटास एसे हरबाय बा एम्फौफोर जादोंब्ला सुनै एसे दोनहरबाय अब्लानो मोननानै मोजाङै मोजां फोसाबनानै जाहाथे जायो आरो आरो बिदि जानानैनो जोङो बासायनानै थायो दा होमबा बिदिबा गासिबो रावबो जुदि जेबो मोनथिरोङाबाथ' गाज्रि जालांगोन्ना गावनो गाव जानायखौ गावबा गाव मोजाङै मोजां खालामनानै जानांगौ जाहैयो दा बेखायनो जोङो दा मोजाङै साब'धान दै होमबाथाय सब थिखि नांगौवानो दैआवनो जोबथा मानसिनि देहा जिबन जिउ सोलेरखौ खांनानै लानांगौवा दैआनो देरसिन दैनि सारा रावबो माबाखौ बाहायनो हाया दा बेनो आरो दा बिदिनि थाखायनो दा दैखौ मोजाङै मोजां जोथोन लानांगौ जेरावखि थाङा दैमायाव जा बा बहाबा जेनेबा खाय खामानि मावनो थांगोन हाग्रा बंग्रायाव दैमा गिदिराव दा दैखौ बोहैनाय दैखौ लोङालासे जेराव दैखु खुरनानै जों साफायनानै रुगुङाव जेराव दैमु ग'गोन बे जायगायाव दैखु खुरनानै लोङोब्ला गोग्गो दैमुनि जियायगोन बे जियायनायखौनोसो जोङो दा लोङोला मोजाङैनो मोजां थायो जाहाथे हौवानि फिसाफ्राथ' जेरावखि जाया जेराव थाङोब्ला दै गाङोब्ला बिदिनो खालामनो आरो जों दा न'खरना न'खर गाबा गाव साब'धान थानांगौ बिसि फिसाब्लाबो मोजाङै मोजां आरो गावबा गाव माबाखौ गावबा गाव जोथोन लानांगौ आरो दा जोंनिया बर्तमान हाग्रानि फिसा जानानै जोङो हाग्रायाव थाङोबोला बिदिनो बावो आरो सोरबा बाइसान्सआव बहाबा दै गैयै अर गैयै जायागायाव थाङोब्ला बटलआव दैखौ लानानै थांखायो जाहाथे होमबा गांबानो मोनलोङो होमबानो बेफोर बायदि जों बासायो आरो खस्थ' बुगिनानैबाबो जों लांथारनांगौ जायो बा बहाबा थाम्फै बायदिसिना जावनो थांबाबो अनेक मैला गाज्रिफोरखौ गांबायबायोबा लोंनांगौ जाहैयोना दा बेहाय जों बिदिनि थाखायनो गावबा गाव न'खरनि दैखौ गावबा गाव फोसाबनानै लानायखौ गावबा गाव बथल बथलाव बा बहाबा सोनानै लांनांगौ आरो दा बेनो